हेलौ गाइखेरानो मोजांमोनथ' आं आं बेबादि मावफेरामोनथ' मालाबाबो आंनि गाइखेर आ मोजांसो आं जेबो होफेरथारा फावदार फुदार जेबो होफेरथारा आं गाइखेरखौ मानो गावहैखो

आं फुङाव सेरद्राया इसे ओंखाम जाद' माद'आवसो सेरखायो आङो गाइखेरखौनो नों लांनायासो गोबाव खालामदों नामा लामाफ्राव ओंखायसो गावहैबाय नामा होम्बालाय बोरैबा जालांदों बियो आंथ' खुनु बेला बेफोरबादि मावफेरा जेबो होफेरनाय जायामोन आङो आं बिदिनो फानखायोमोन रावनिबो कमप्लेन फैयाखैमोन नाथाय नोंनाव बोरै जाहैखो आं जेबो बुंनो हाला आरो दा बेफोरावसो बिदिबो जालांनो हाबाय माथो खालामबावनो दे दिनैनिफ्राय आं साफ्फा सुनोसै ओमफ्राय माबानोसै फान्नोसै एबार बेबादि कमप्लेन मोना जाथों जेनेबा

दे बेबादिनो खालामनोसै आं एबार गाइखेराथ' आंना मोसौआ मानैल'खा बे मानैयाव आं मासेयाव थिन पुवा थिन पुवा सेरो ओमफ्राय माबाबाय मानैजों थिन पुवाबा देर लिटार जाबाय बेल'खा बेल' फानजायो जोंना अ दे दे दे दोनदो

हेलौ हेलौ हेलौ माबोरै जाखो खोनाफैयाखिसै नै